زندگی میں بہت سے ایسے وقت آئے جب مجھے لگا کہ یہ میرے لئے بہت ٹف ہے لیکن پھر مجھے بچپن کا وہ واقعہ یاد آیا اور اپنے سے بڑے لوگوں کی جو نصیحتیں تھیں کہ کبھی کسی کام کو بہت بڑا مت سمجھو تم یہ سمجھو کہ تم ہر پروجیکٹ کو ہر جیلینجنگ پروجیکٹ کو تم کر سکتے ہو اور تم بالکل کر سکتے ہو تو جب جب ایسے موقعے آئیں کہ مجھے لگا کہ یہ یہ میرے یہ لئے چیلینج کا سبب بنے گا تو میں نے اپنے دل سے پہلے اس چیز کے بارے میں میں پوچھا کیا تم یہ کر سکتے ہو اور ہمیشہ مجھے اس چیز کے بارے میں مثبت پہلو کی طرف ہی اشارہ ملا کہ تم اس چیز کو کر سکتے ہو اور ایک خاص بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی بھی کام کو فوراً ہاں نہیں کہتا میں پہلے ایک دن کے لئے ٹایم لیتا ہوں اور اپنے ذہن میں ہی ان تمام چیزون کو چلاتا ہوں کہ کیا یہ میں میں کر سکتا ہوں تو کیسے کر سکتا ہوں اس کا پروسیس کیا ہوگا اور جب میں اپنے ذہن میں اس کا تخمینہ پورا لگا لیتا ہوں تب میں اس کے لئے سامنے والے کو اوکے کرتا ہوں تو یہ ایک خاص بات رہی ہے کہ میں نے تمام چیزوں کو الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا ہے جب جب جس جس موقعہ پر وہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ چیزیں ٹھیک سے ثابت ہوجاتی ہیں میرے لئے